हॅलो आं कोण उलयता फुला फुलांकान्न उलयता आं आं तुजेकडेन कसली कसली फुलां आसा आं मागीर जायेची पोड कशी तुजी आवय इतली म्हारग आवय इतली म्हारग आं इतली म्हारग हांव ना ना जाल्यार दुसरी खंयची आसा जाल्यार पय म्हाका म्हाका देवाक कसलीय आवडटा न्ही कितली म्हाजे कडेन तितले पयशे आसपाक जाय न्ही तेका लागून मागीर हांव सवाय घेता पांचशी रुपया नाका आमगे खंय काणकोण कितली हें सवाय मेळटा मगे आगो देवाक ना ना सगळीं लोक देवाक येता देवाक तुमी इतली म्हारग दिवची न्हय न्ही ना ना देवानूच तुमकां शक्ती दिवपाक जाय न्ही ताका लागून तुमी देवा खातीर तुमी सवाय मातशी दिवपाक जाय ना ना आमची जात्रा आसा ताका लागून तुजे कडेन मागता हांव ना ना तशें जायना न्ही आमकां आमकां किदेंय पय जात्रा जांव लग्ना जावं कितें जावूं तुमचे कडेनूच फुलां आमी घेवपाक येता न्ही ना ना तशें कशें जातलें आमी सद्दां तुमचे कडेन येवपी मनशां मगे मागीर तुजे कडे एकट्या कडेन गिरायक घालपाचें अशें नासता न्ही सगळ्यांक गिरायक घालपा जाय न्ही ताका लागून तूं वळखोपा तुका लाग तेका लागून तूं वळखोपाची ना म्हाका आं चारश्यान दिता तूं चार चारशे रुपय दिता जाल्यार पळय आं आं बरें बरें आं बरें थँक्यू तुका आं देव बरें करूं